जी बिल्कुल मैं यात्री बस का वर्णन कर सकता हूँ देखिये यात्री बस में मैंने जो भी जो मैं गया हूँ उसमें लगभग अठारह सीटें होती हैं आगे की तरफ ऐसा होता है कि आगे कि तरफ जो दायीं अगर मैं अगर सिर्फ चढ़ के मैं ड्राईवर की तरफ की तरफ अगर देखूँ सीसे की तरफ देखूँ तो आगे सबसे आगे दायीं तरफ ड्राईवर की सीट होती है ड्राईवर की सीट के जस्ट अगर तुरंत देखें तो उसके ऊपर एक चिकित्सा का एक बॉक्स होता है जिसमें सारी दवाइयाँ होती हैं मान लीजिए अगर दुर्घटना किसी की हो तो वो त्वरित इलाज कर सकें ऐसी व्यवस्था होती है उसके बगल में इंजन का एक लंबा कम्पार्टमेंट होता है जो कि ढका रहता है उसके ऊपर भी एक सीट होती है जिसपे वो लोगों को बैठा पाते हैं और उसके ड्राईवर के बायीं तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था होती है और ड्राईवर की सीट के तुरंत पीछे एक छोटा सा एक चैनल जैसा होता है जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ड्राईवर रुक जाते हैं लंबा चलाने के बाद तो वो आराम कर सकें ऐसी व्यवस्था होती है और फायर फायर ब्रिगेड का भी जो फायर ब्रिगेड की जो गैसें होती हैं जिससे आग बुझाई जाती है वो भी स्टिंग्विशर जिसे कहते हैं फायर स्टिंग्विशर वो वहाँ पे रखते हैं और उसके बाद पीछे जितनी भी सीटें होती है वहाँ पे लोग यात्री बैठते हैं पीछे की तरफ एक सबसे पीछे जो सीसा होता है वहाँ पे एमरजेंसी एक्ज़िट भी होता है जो सीसा पूरा खुल जाता है अगर कोई दुर्घटना हो तो जो भी यात्रीगण हैं वो बच पाएँ और हाँ डीजल पे चलती हैं जो भी बस होती हैं वो डीजल पे चलती हैं औ मैं मैंने तो बहुत सफर किया है जिनमें से मैं अगर कहूँ तो मैंने सफर किया था कानपुर से दिल्ली का तो इसका वर्णन मैंने किया